हम अपने दोस्तों के साथ मनगढ़ गए थे काफी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ मंदिर भब मंदिर था गुरूकुल था हम लोग काफी टाइम वहाँ अपना स्पेंड किए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा औ उसके बाद हम लोग बनारस भी गए थे बनारस बहुत अच्छा शहर है और बहुत पुराना शहर है वहाँ दोस्तों के साथ जाना चाहिए बनारस काशी मंदिर है उस मंदिर में हम लोग काफी ज़्यादा टाइम स्पेंड किए थे उसके बाद वहाँ कई दिन तक थे उसके बाद ही उसके बाद हम लोग आए थे वहाँ से फ़िर उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ रूद्राक्ष मंदिर है नेपाल में ऐसा कुछ करके वहाँ गए थे फ़िर उसके बाद हम लोग वहाँ टाइम स्पेंड किए थे जौनपुर में हम लोगों काफी ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है फैमली के साथ कम अच्छा लगता है और मंदिर में गए थे जौनपुर में हम लोग का एक शाही किला है वहाँ गए थे बहुत अच्छा किला है फैमली भी जा सकती है अच्छा किला है वह और इसके बाद हम लोग दोस्तों के साथ मनाली गए थे सबसे अच्छा प्लेस मनाली लगता है हमको वहाँ जाने के बाद तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं और इसके बाद काफी ज़्यादा और फैमली के साथ तो हम लोग गए थे एक दो मंदिर है जौनपुर में है मनगढ़ है शीतला माता मंदिर है वहाँ गए थे उसके बाद काफी ज़्यादा ऐसे ऐसे जगहों पर घूमे हैं लेकिन अपना प्रसनल ट्रेवेलेंस पर वह फैमली के साथ जाए तो अपनी प्रसनल से जाए ट्रेवलिंग करने में अच्छा नहीं रहता जैसे बस हो या ट्रेन हो उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं रहता ना तो कम्फ़र्टेबल होता है ना तो कुछ भी और जौनपुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे शाही किला हो गया शाही पुल हो गया टी डी कॉलेज हो गया है हम लोग का वोका टी डी कॉलेज में काफी ज़्यादा टाइम वहीं से पढ़े लिखे हैं हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज संगम है वहाँ काफी ज़्यादा टाइम हम लोग गए थे अस्नान उस्नान करने सब चीज़ उसके बाद